हमरा आओरके देखै छिए फ्रेश करैत रहै छिए घरमे बिछौनाके साफ कराबै छिए कपड़ा जे चादर बिछाबै छै ओकरा डेली धोआबै छिए ओकरा धोआके तब ओहिपर सुताबै छिए रोज ओकरा सफाइ कराबैत रहै छिए जतेक सफिआना रहै छै ओतेक बढ़िआँ होइ छै लोको सभकेँ बताबैत रहै छिए जे फ्रेश करिके रहऽ बाल बच्चा ठीक रहतऽ कोइ तरहके टेन्शन नहि रहतऽ जतेक फ्रेश रहबहक ओतेक बढ़िआँ होइ छै नहि तऽ घरमे आफत आबैत जाइ छै डेली डेली अपनहु करै छी लोको सभकेँ बतै दै छिए आओर बेमारीसे ओहि सबसे दूर रहै छै एगो एम्बुलेन्स जे आबै छै तऽ लै जाइ छै ओहिसे जाए छिए तऽ हॉसपिटलमे तऽ देखै छिए नर्स सभ रहै छै तऽ फ्रेश करैत रहै छै बा सभकेँ नहै धुएके तेल कूड़ देलक फ्रेश करने रहल जखन जे चीज माँगै छै से चीज दै छै समय समयपर सबचीज दैत रहै छै तऽ ओहिना देखै छिए तऽ हमहूँ आओर घरपर आबै छिए तऽ करै छिए इएहसब करैत देखभाल करैत रहै छिए देखै छिए जेना करै छै तेना करैत रहै छिए हम जतेक फ्रेशमे बाल बच्चाके राखै छिए ओ घर दुआर फ्रेश करने रहै छिए घरमे झाड़ू मराबैत रहै छिए कीड़ा मकोड़ा नहि लगना चाही सबके झाड़ू मारिके बाहरके फेकाबै छिए फ्रेश बनेने रहै छिए अपना डेली नहै नहै धोए पड़ै छिए साबुनसे हाथ गोड़ धोआबैत रहै छिए बालबच्चा सभकेँ सभकेँ साबुन लगबाबै छिए हाथ धोआबै छिए